मेरे मेरे बगल में एक लेडिस थी उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई और मैं उसके लेकर गया हॉस्पिटल और डॉक्टर जो है डॉक्टर पहले दवा उवा देते थे अच्छे से इलाज नहीं करते देखभाल भी नहीं करते थे अब जो है अब इतने अच्छे से इलाज भी हो रहा है देखभाल भी हो रहा है दवा भी दे रहे हैं पहले तो डॉक्टर बुलाते थे हम लोग जल्दी आते भी नहीं थे और डॉक्टर हॉस्पिटल में कुछ भी सफाई भी नहीं रहते थे और जो है कि इसमें अरे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बच्चे को इलाज भी नहीं होता है और हर चीज का कुर्सी हुर्सी नहीं रहती थी पहले अब तो सब कुछ अरे ओथा हो गया व्यवस्था भी हो गया है और अरे डॉक्टर लोग डॉक्टर हम लोग को जो है बता बुलाने से भी नहीं आते हैं अब तो डॉक्टर भी अब तो याद आते हैं दवा उवा देते हैं कायदे से अच्छे से देखभाल भी करते हैं और जो है कि सफाई भी अच्छी हो गंदगी नहीं होती है पहले तो बहुत गंदगी जाती है और जो है कि इसमें डालने में अरे एक एक इलाज भी अच्छे से होता है और सफाई भी रहती है और जो है की कुर्सियाँ उर्सियाँ रहती हैं और हम हम लोग जाते हैं तो अरे जिसको तबीयत खराब होती है तो हम लोग उसके लेकर जाते हैं दवा भी दिलवाते हैं और अरे अच्छे से भी डॉक्टर भी देखभाल करते हैं और जो है कि डॉक्टरी में हर चीज का व्यवस्था भी है हर चीज का होता है अब सब कुछ भी होता मिलता है उसमें अरे अच्छे से इलाज भी होता है और अरे उसमें बच्चे को लेडिस को सबको जानकारी भी है हर चीज का अरे करता हो और